जि'यां कि इत्थै पुछेदा कि बैंलेस दे बारे च कि अस कपड़े जेह्ड़े सेआनेआं एह् साढ़े कपड़े जेह्ड़े ऐ कि सानूं इ'दे च केह् ऐ रिस्पोंस्बिल्टी साढ़ी कि अस कि कपड़े सीने होन्ने खुद उ'दे च सानूं एह् प्राफिट होंदा कि सानूं पैसे मिली आंदे ऐ कि सानूं घरा दी कोई बी तंगी तुंगी ओह् होए अस ओह् करने आं कि पूरी करनेआं फाइंशिल सानूं कोई बी पैसे दी कमी निं आंदी अपने कपड़े सीते दे होए ते असें उ'नेंगी मतलब उ'दे कन्नै पैसे कमाई सकनेआं ते सानूं मतलब घार बैठिये बी असें जाच सिक्खी दी होए असें घर बैठिये बी असें अग्गें होर बी सिखाई सकनेआं आहें उ'नेंगी मोटिवेट करी सकनेआं कि तुस बी इ'यां मतलब सिक्खने बास्ते बी सिखाई सकनेआं सिखाने दे बी सानूं सानूं मतलब कराए पैसे मिलदे ऐ जि'नेंगी अस सिखागे उ'नें मतलब साढ़े आस्ते होर बी अग्गें अग्गें जेह्ड़े बद्धी आने लोक जेह्ड़े बधिया सीने आह्ले न जेह्ड़े ते उ'नेंगी बी जाच आए उ'नें होर बी कुड़ियां रक्खी ओए आहें अपने कन्नै रक्खी दियां होए कुड़ियां ओह् बी जाच सिक्खिये ते उ'दे बिच्च सानूं इ'यै प्राफिट होंदा सानूं कि मतलब जाच सिक्खे ते उ'नेंगी बी पता लग्गे कि कपड़े जेह्ड़े जैदा सिते सेआए दे कपड़े जेह्ड़े ऐ लोक आम लोक जेह्ड़े ऐ ओह् पांदे ऐ बजुर्ग लोक साढ़े लोक जेह्ड़े ऐ सीते सेआए दे कपड़ें च कम्फाटेवल रौह्दे ऐ इ'यां ठीक ठाक रौह्दे कि अस सांनू जेह्ड़े कपड़े ओह् थोह्ड़े इ'यां ठीक लगदे ऐ एह् रेड़ीमेड च मतलब इ'यां बंदा इ'यां ठीक नीं इ'यां कम्फाटेवल निं रौह्दा कि इ'यां कपड़े टाइट बगैरा इ'यां घर सीते दे इ'यां ऐ कि जि'यां बोलदा ऐ कि असें इ'यां सियाना असें उ'यां सियाना मतलब जि'यां सानूं कोई आखे इस तरीके दा सीना आस उस तरीके दा सीने होन्ने आं एह् इ'यां कि सानूं कोई अगर कोई बंदा गरीब होए उसदी जाच सिखाए कि अगर गरीब कोई कुड़ी ऐ जि'यां में आं अपने घरा च मतलब दिक्खना में अपना घर चलानी आं में कपड़े सीनी होन्नी आं कपड़े जि'न्ने बी मतलब जो बी पेमेंट दिंदे ऐ उ'दे कन्नै अपना घार चलानी आं ते इ'यै होंदा कि आहें अगगें बी लोकें गी मोटिवेट करी सकने आं कि तोस बी अपने मतलब कपड़े कुपड़े सीओ मा्रकिट बगैरा बिच्च भेची सकनेआं जोह्दे कन्नै साह्नू फाइंशिल जेह्ड़ी प्राबल्म ऐ ओह् ठीक होई आ पैसे पुसे दी कमी ऐ जेह्ड़ी ऐ सांनू घर दे खर्चे इ'न्ने होंदे ऐ साढ़े खर्चे साढ़े मतलब ठीक होई सानूं कोई चीज दी कमी निं आए कपड़े सीने च मतलब सारे बड़े जैदा लोक अजकल्ल सारे कपड़े सींदे ऐ उ'नें जैदा कपड़े सीने ते पाना जैदा अच्छा लगदा ऐ उ'नेंगी ते साढ़ी एह् रिस्पांसेविल्टी कि आसें में खुद कपड़े सीनी आं मिगी बड़ा इंटरस्ट लगदा अपने कपड़े सीने च सीने च इंटरस्ट होना चाहिदा कि कि'यां सीना ऐ कि'यां नेईं जिस बंदे ने कि'यां आखेदा ऐ कि इ'यां सीना इ'यां सीना जियां लोक बोले कि आसें कुसै ने बोलेआ कि पजामा कुर्ता सीना ऐ पजामा कुर्ता सानूं इ'यां इ'यां सीना ऐ सानूं दस्सी ओह्ड़ो इ'दे बिच्च सानूं बी ठीक ऐ कि अस कुसै दे मतलब कपड़े सीगे असें अपने चार पैसे कमागे अपना घार चलागे अग्गें असें दुकाना पर बी असें बेच्ची सकनेआं जि'यां कि अजकल्ल लोक घर पक्कखियां बनांदे ऐ पक्कखियां बनाइयै बेचदे ऐ ओह् बी सलाई मतलब सलाई मतलब आहें खुद पक्खियां बनाने घर पक्खियां बनाइयै कि'न्ने लोकें गी भेजनेआं ते इक किसम दा बिच्च भु'न्न बी करदे लोक ते होर कि कपड़े सिने दा इ'यै अगर इक बंदे ने जाच सिक्खी दी होए घरा च सारें गी मोटिवेट करदा इ'न्ना अग्गें कुड़ियां रक्खी लैंदा होर बी मतलब दुकान पर लग्गी जंदा कपड़े सखांदा बाकियें गी बड़ा जैदा मतलब कपड़े दा बड़ा जैदा कम्म होंदा ऐ घार बैठियै जिसले कपड़े कुपड़े सिये बंदा फ्री होई जंदा ते अराम करी लैंदा फेर बाद बिच्च सी लैंदा ते इ'दे बिच्च सानूं प्राफिट गै प्राफिट ऐ कपड़ें दा कि कपड़े घर जैदा कोला जैदा लोक जेह्ड़े ऐ सीते सेआए दे कपड़े पांदे ऐ उ'नेंगी मतलब घर बैठिये असें कुसा बी मतलब कोई बी चीज अगर कुछ बी नईं चीज सिक्खगे आहें सीगे आहें ते सिये असें अगले बंदे गी मोटिवेट करी सकनेआं कि इ'यां नेई इ'यां सीना इन्नियां सिलाइयां करनियां कियां सीना में खुद आपूं कपड़े सीते दे ते मिगी पता कि कि'यां सींदे पर जैदा इंटरस्ट बनचे ते इंटरस्ट बनना ना जैदा कपड़े सीने दा फिर बंदा हार निं मनदा कि शैल सींदा फिर अगले बंदे बी आंदे घर हां इक बंदा कपड़े शैल सींदा ऐ हत्थें दे कपड़े बनांदा ऐ इस्सी इंटरस्ट ऐ ठीक नी फिर बंदा अपना मतलब सर्कल जेह्ड़ा ऐ चलांदा रौंह्दा ऐ ते अस ते इ'यै बोलनेआं कि कपड़े जेह्ड़े ऐ ओह् जैदा घर दे अच्छे लगदे ऐ अपने हत्था कन्नै सीते दे अच्छे लगदे ऐ बस अगले बंदे गा मोटिवेट करी सकनेआं कपड़े सीने च